म्हजो कुटूंब एकदम माणकुलो म्हाका धरून म्हज्या कुटुंबांत चार मनशां आसात हांव म्हजी आवय म्हजो बापूय आनी म्हजो काका आमी चार मनशां शिरसय ह्या गांवांत रावता कुटूंब म्हजो माणकुलो पूण म्हज्या आवयक तीन भयणीं आनी दोन भाव आनी म्हज्या बापायक एक भाव जो म्हजो काका आमच्याच घरांत रावता तो आनी दोन भयणीं असो आमचो एक माणकुलो कुटूंब आतां जर म्हज्या इश्टांच्या विशीं उलोवपाक गेल्यार म्हजे इश्टय म्हजे कुटूंबा सारकेच माणकुले दोन वा तीन म्हजे खाशेले इश्ट आतां ते म्हजे इश्ट गरजे वेळार सदांच म्हाका पाविल्ले आसात एक फोन मारूं आनी एक उलो मारल्यार ते म्हाका धावूंन आयिल्ले आसा आनी हावूंय तांचे खातीर तसोच वावुरता